मां उणिवीह सौ एकासी में इंडिया खां ॿाहिरि वियो हुउमि लीबिया तॾहिं मां हुते अकेलो हुउमि मुंहिंजो रोटी ठाहिण जो जेको प्रोग्राम तॾहिं खां शुरू थियो मां जॾहिं वियो हुउमि त मूंखे पतो हुओ की हुते रोटी जेका पाण ई ठाहिणी पवंदी मां पंहिंजी मम्मी खां हितां पुछी वियो हुउमि कि छा ऐं कीअं ठाहिबो आहे ख़ैरि उनन त ॾाढी शयूं ॿुधायूं पंहिंजे दिमाग़ में न वेठियूं पंहिंजे दिमाग़ में सिर्फ़ु पुलाव चांवर ऐं जेको आहे साईं भाॼी ऐं पटाटा कीअं तरबा आहिनि पापड़ कीअं पचाइबो आहे कचरियूं कीअं तरबियूं आहिनि उहे ॿुधाए छॾियूं जंहिंमहिल असां वियासीं शुरू शुरु में मां चांवर ऐं उहे पटाटा ठाहिणु शुरू कया धीरे धीरे धीरे पो लॻो ॿियूं शयूं बि ठाइण खपनि पोइ असां धीरे धीरे सब शयूं ठाहिण शुरू करे छॾियूं ॾाढो बढ़िया अनुभव हो ऐं असां ठाहींदा हुआसीं ॿ चारि दोस्त असां सां गॾु हूंदा हुआ सभु कठो खाईंदा हुआसीं जंहिं महिल खाईंदा उहो बि तारीफ़ कंदा उहे ॾाढा सुठा चांवर ठाहिया आहिनि ॾाढी सुठा पटाटा ठहिया आहिनि त ॾाढो ख़ुशी थींदी ॾाढो जोश ईंदो हुओ ईअं धीरे धीरे धीरे कंदे मां मां जेका हिक खां ॿ ॿ खां टे टी खां चारि शयूं ठाहिण शुरू करे छॾियूं ऐं जेको आहे ॾाढो बढ़िया अनुभव हुओ मुंहिंजे हिसाब सां सभिनी खे इहो अनुभव करणु खपे